सुबुह जो उथण खां वठी राति जो सुम्हणु ताईं असांखे अलॻि अलॻि क़िस्मनि जे लाइ पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे जीअं सभु खां पहिरीं त असांखे पीअण जे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे उन खां पोइ सनानु पाणी ब्रश वग़ैरह करण जे लाइ असांखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे घर जी रोटी ठाहिण जे लाइ घर जी साफ़ु सफ़ाई करण जे लाइ असांखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे कपिड़ा वग़ैरह धुअण जे लाइ पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे वण टिणनि खे पाणी ॾियणो पवंदो आहे जंहिंजे करे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे असांखे घर जे आसे पासे में नालियूं नाला साफ़ु करण जे लाइ बि असांखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आ हुन खां सवाइ घर जे ॿाहिरि साफ़ु सफ़ाई रखण जे लाइ बि असांखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे